साढ़े भारत देश दी जेह्ड़ी सब तो बड्डा इकानमी ग्रोथ ऐ ओह् ऐ साढ़ी खेतीबाड़ी दी बजह् कन्नै जियां खेतीबाड़ी बिच्च लोक केह् करदे लोग ग्रांऽ दे लोक उं'दियां अपनियां अपनियां जमीनां होंदियां एड्डे एड्डे खेत होंदे लोग केह् करदे बड़े सारे ओह्दे बिच्च फल फरूट लांदे ओह्दे बिच्च ओह्दे बिच्च सब्जियां लांगदे अनाज लांदे बड़े बड़े केह् आखदे इ'यां बड़ी बड़ी जमीनां होंदियां उं'दे बिच्च ओह् सारियां चीजां लांदे उ'नेंगी उ'नेंगी अच्छी तरह् उ'नेंगी शैल उंदी ग्रोथ करांदे फ्ही उ'नेंगी केह् करदे ओह् जिसलै उं'दे कोल सब किश बड़ियां बड़ी अच्छी तरह् उं'दे कोल फल फरूट सब्जियां अनाज उं'दे कोल होई जंदा फ्ही ओह् अग्गें केह् करदे अग्गें उ'नेंगी बेचदे जिसलै ओह् अग्गें उ'नेंगी बेचदे उ'नेंगी बड़ा फायदा होंदा उ'नेंगी उ'नें अग्गें उंदा उ'नेंगी ओह्दे पैसे थ्होंदे अपना अपना घर परिवार शैल उं'दे कन्नै चलाई सकदे ओह् ते कन्नै बड़ी सारियां इंडस्टर्रियां न जिनें जिनें बड़ी हैल्प कीती दी कि ओह् ऐ कि लोग केह् आखदे अकानमी ग्रोथ होऐ साढ़े देश दी जियां जियां फूड इंडस्ट्री होई केह् आखदे लैदर इंडस्ट्री होई जियां लोकें अपने घर ओह् केह् आखदे ओह् भिड्डू रक्खे दे होंदे भिड्डू रक्खे दे होंदे ते उं'दा केह् होंदे उं'दे उप्पर आह्ले जेह्के बाल होंदे उ'नेंगी ओह् बेचियै शैल मतलब लैदर इंडस्ट्री बिच्च उंदे शैल मतलब बुल्लन शुल्लन कोट शोट बनाई सकदे इं'दे कन्नै बी साढ़े इंडिया दी जेह्की इकानमी ग्रोथ ऐ ओह् होई सकदा एह् मेन मेन इंडस्ट्रियां फूड इंडस्ट्री कोई लैदर इंडस्ट्री होई सिल्क इंडस्ट्री होई एह् बड़ी हैल्प करदी कि साढ़ी इकानमी ग्रोथ होऐ ते रेही गल्ल जियां इंटरनैंट बैंकिंग डिजीटल पेमैंट ऐ एह् बी एह् बी मतलब कि इन्नै बी बड़ी हैल्प कीती दी इंसानें दी कि उ'नेंगी उ'नेंगी जेह्का पैसा ऐ एह् घर बेहियै अराम थ्होई जा जियां उ'नेंगी केह् आखदे लाइनें बिच्च निं खड़ोना पवै जियां अपने पैसे लैनै गित्तै उ'नेंगी घर बेहियै आनलाइन उ'नेंगी पैसे थ्होई जंदे कोई लाइन च खड़ोने दी जरूरत निं ऐ कुदै जाने दी जरूरत निं ऐ आनलाईन अपने सिस्टम सारे कीते ते घर बेहियै उ'नेंगी पैसे थ्होई जंदे बस इ'यै न चीजां ते जिनें साढ़ी साढ़ी बड़ी हैल्प कीती दी